हेलो नमस्ते मेरको एक्चुली कार खरीदनी थी आपके शोरूम से मुझे मुझे किसी ने बोला था के आप के यहाँ पर अच्छी कार मिलती है और अभी तक तो मैंने कोई कार ख़रीदी नहीं हैं तो आप ही बता दो कैसी बैटर रहेगी

मुझे अभी आपकी शोरूम का लेटेस्ट मॉडल बताइए अच्छा तो अभी आप मेरको कितनी सीटें रही है बता सकते हो नहीं मेरको ये इसमें सीट कितनी हैं

अच्छा बाहर ले जाऊँ तो क्या किलोमीटर पड़ेगा बाहर ले जाऊँ इसको तो क्या किलोमीटर पड़ेगा ठीक है कब तक मिलेगी ठीक है डाउन पेमेंट कितना हैं इसका डाउन पेमेंट कितना हैं पहले कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे ठीक है मेरे पास तो अभी चालीस ही हैं अरे अभी चालीस हजार में दे दो ई एम आई ज़्यादा कर देना नहीं ये ही मॉडल चाहिए इस मॉडल पे आप चालीस हजार में चालीस हजार में डन कर दो वाइट कलर का मॉडल चाहिए और ई एम आई आप भले अगले महीने देख लेना वो आप ज़्यादा करके दे देना ई एम आई ज़्यादा पे कर दूँगी भैया पैंतालिस दे दूँगी अरे भैया पैंतालिस में दे दो डन कर दो कह रही हूँ ना ई एम आई कर देना आप कोस्टी उसके लिए फिर कब आऊँ फिर आप मेरको बतायेगा कौन की ऑफर स्टार्ट हो गए हैं और आपको कॉल कर दूँ फिर मैं डाउन पेमेंट कम से कम पचास ही लगेगी अच्छा कितना डिस्काउंट मिलेगा दस परसेंट ठीक है भैया फिर अब ऐसा तो नहीं कि भई वाइट मॉडल चाहिए वो निकल जाए फिर ऑफर का वेट करते करते ठीक है भैया मैं